ہمارے علاقے میں پانی اور آس پاس میں جو گندگی ہوتی ہے ہمیں اُن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آتے آتے لوگوں کو کافی دقت ہوتی ہے گندگی کی وجہ سے اور پانی جو ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ صاف نہیں آتا اور آتا بھی ہے تو کبھی کبھار آتا ہے ہمیں اِن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے دھیرے دھیرے اب ہم علاقی لوگ اپنے آس پاس کی جو گلیاں ہیں اُن کو صاف سُتھرا رکھنے رکھنے کی کافی کوشش کرتے ہیں جتنا ہم سے ہوتا ہے ہم آس پاس کے علاقوں میں جو ہے پیڑ پودے لگا رہے ہیں تاکہ اُس سے آکسیجن مل سکے اور اُس میں کچھ نئی ہریالی آ سکیں اور جو پانی کا رہا پانی میں جو وہ گندگی گندا پانی جو آتا ہے اور جو کبھی کبھار آتا ہے اب اُس میں جو ہے ہمارے ایم ایل اے جو ہیں وہ جگہ جگہ علاقوں میں بورنگ کرا دیتے ہیں جس سے ہر ایک گھر کو دو سو لیٹر پانی روز مہیّا ہوتا ہے اِس سے ہم لوگوں کو پانی کی بھی تھوڑی دقت کم ہو گئی ہے اور پانی وہ جو ہے صاف سُتھرا آتا ہے اور کبھی بھی ہم لے سکتے ہیں